मैंने एक ऐप खोला जिसपे खाने में कुछ आईटम्स थे उस पर मैंने ऑर्डर करने के लिए कूपन की जांच की तो मुझे कुछ कूपन दिखाई दिए जिनमें से कुछ आकर्षक थे और कुछ बीच के सामान्य थे और उनमें से मैंने एक कूपन को सिलेक्ट किया जिसके लिए जिसके ज़रिए मैंने एक खाने का सामान मंगवाया